आबाद मावनाया आबुं महरै बोथोरनि सायाव सोनारो बेनिखायनो बेबायदि रिक्सखौ लानो थाखाय आं थि समावनो बोथोरखौ नायनानै आङो आबादखौ मावनाय जायो बोथोरखौ नायनानै बोथोरनि अखा आरो सानदुंखौ नायनानै बोथोराव मावनायखौ आवगायनानै लानाय जायो आबादा गाज्रि जायोब्ला आङो बि आबादा जुदि गाज्रि जायोब्ला बे आबादनि सायावनो आरो बे हायावनो गुबुन मोनसे रोखोमनि गुबुन आबादखौ खालामफिन्नाय जायो जाय आबादआ गाज्रि जादों बेयाव आङो गोदान आबाद बे हायावनो गुबुन आबादखौ आरो खालामफिन्नाय जायो